पैह्ले जमानें च लोग अपनें जानवर आपैं खायाल रखदे हे पर अज्ज कल लोक किसे गी हायर करी लैंदे इस सेम कम्म बास्तै

ओह् काफी जादा उंदे कन्नैं केयर करदे ऐ उ'नेंगी जानवरें कन्नैं काफी जादा लगाव ऐ जेह्ढ़े सुनिल भाईया नै उनैं जानवरें कन्नैं इन्ना लगाव ऐ कि उनें उंदे कन्नैं इयां रैंह्दे ऐं जियां उंगदे अपनें फैमली मैंबर होन ओह् जानवरें कन्नैं बड़ा जादा मतलव प्यार कन्नैं रौंह्दे ऐं प्लस उंदा ख्याल बी उसी तरांह् रखदे ऐं जियां कोई अपनें बच्चें दा रखदा ऐ जेह्ड़े सुनील बाईया ऐं ओह् पैह्लैं मतलव कि जानवरें दे डाक्टर ऐं उंदे नाल बी कम्म उंदे कन्नैं बी उनैं कम्म कीते दा ऐ ते उनेंगी काफी जादा नॉलेज़ ऐ उस चीज़ दे बारे च कि इक जानवर दी हैल्छ दे बारे च और इक जानवर दा ख्याल कियां रक्खनां ऐ उनेंगी हर इक पचा ऐ अगर जानवर बमार होई जाए ते उंदी मदद उनेंगी मतलव बदद श्याल कैसे रक्खनां ऐं उनेंगी केह् चीज़ देनीं ऐं उनेंगी पालन पोशन कियां करनां ऐं सुनील भईया इस चीज़ च सारी चीज़ च ऐक्सपर्ट ऐं एह्दे इलावा अगर तुस दिखगे ते जेह्ड़े जानवर होंदे ऐं उ'नेंगी बड़े प्यार कन्नै रक्खनां पौंदा ऐ उंदे कन्नैं असैं उंदे कन्नैं अस रूड़ विहेवियर नी रक्खी सकदे क्योंकि जेह्ड़े जानवर ऐं मतलव ओह् काफी जादा उंदा काफी जादा कामन होंदा उनेंगी जैसी चीज़ां आखगे ओह् बैसी चीज़ां गै अड़ाप्ट करी लैंदे ऐं अगर तुस उनेंगी प्यार कन्नैं रखगे उनें साढ़े कन्नैं प्यार कन्नैं रौह्नां ऐ जेह्ड़े सीनील बाईयां ऐं ओह् जानवरें दा काफी जादा शायाल रखदे ऐं उनेंगी जानवरें दे बारे च काफी जादा नॉलेज़ ऐ उ'नें काफी जादा बार उंदी ओह् साह्नू बी दसदे ऐं कि जेह्ड़े जानवर ऐं उंदे बास्ते क्या ठीक रैंह्दा ऐ केह्ड़े चीज़ां उ'नेंगी मिलनियां चाही दियां केड़ियां चीज़ां केह्ड़ी चीज़ां उ'नेंगी नेई द्नियां चाही दियां जेह्ड़े साढ़े जानवर ऐं ओह् बी रक्खनें आस्तै साढ़े इक्क शैड्ड बने दा ऐ मतलव जेह्ड़ा साढ़ा पुरानां घर हा उत्थें अस उस जानवर रक्खनें आं उंदा प्रापर शैड ऐ उत्थें उंदे खाने बास्तै अलग जगाह् बनी दी ऐ ते उस चीज़ गी प्रपर हाईजीन मेनटेन करने बास्ते जेह्ड़े सुनील भाईया ऐं ओह् ते पैह्लें राती जिसलै होंदी ऐ फिर ओह् प्रापर सैट करियै जांदे कि जानवर राती उदे लाग्गे नी आंदे क्योंकि तकलीफ ना हो ते ओह् प्रपर उंदा गोहा चुकदे ऐं मतलव उंदा गोवर चुक्कदे ऐं फिर उंदा प्राप ख्याल रखदे ऐं और उंदा प्रापर उंदा प्रापर ख्याल रखदे ऐं जेह्ड़े जानबर ऐं उनेंगी केह् चीज़ां चाढ़नियां और केह् नेई चाढ़नियां इ चीज़ दा ओह् पूरा ख्याल रखदे इस लेई एह् बी इंपार्टैंट ऐ कि जेह्ड़े जानवर ऐं उंदी हैल्थ बड़ी जल्दी ओह् कदैं कदैं ऐसा होंदा ऐ कि किसी कुश चीज़ अजीब देई ओड़ी ते ओह् उनेंगी बड़ी खराब लगदी ऐ जेह्ड़े सुनील भाईयां ओह् अस बारे च स्हानू काफी जादा गाईड करदे ऐं कि केह्ड़ी चीज़ करनींम ऐर केह्ड़ी चीज़ नेंई करनी स्हानू काफी चीज़ च काफी जादा पेशैंस बी रक्खना पौंदा ऐ क्योंकि पेशैंस इक मोस्ट इंपार्टैंट क्योंकि जेह्ड़ा जानवर ऐ कदैं कदैं ओह्दा बिहेवियर काफी जादा चिड़चिड़ा होई जंदा ऐ फिर ओह् मारन लगी पौंदा ऐ स्हानू क्योंकि एह्दे पिच्छें बी इक रिज़न होंदा जानवर दी ओह् जेह्ड़ी भुक्ख ऐ नेंई मिटाई पा दा ऐ जां धुप्पा उप्पर पानी नी मिला दा बट सुनील भाई नै ऐसा कुश नी होंदा सुनील भाईया गायें दा इन्ना जादा ख्याल रखदे ऐं कि जेह्ड़े जानवर ऐँ उंदे कन्नैं काफी जादा खुश रौंह्दे ऐं असैं नोटिस कीते दा ऐ कि जेह्ड़े सुनील भाईया ऐं उंदे लाईक जिसला सुनील भाईया नेंई हे ते ओ् गायें साढ़ी इन्नी जीदी दुध्द ऐनी हियां दिंदियां पर जिसलै सुनील भाईया नै जवाईन कीता ओह् उंदा देखभाल रक्खन लगी पौंदे ते उस टाईम दे बाद जेह्ड़ी गायें बी ऐँ ओह् जादा दुद्ध दिंदियां ऐं ते उँदा नेचर बी काफी जादा ठईक रौंह्दा ऐकिसे गी मार नी पौंदी और ओह् सारें कन्नैं प्यार कन्नैं बिहेव करदे ऐं इस चीज़ गी सोचदे होई में इस चीज़ गी सोचेआ कि एह् समझी लैओ अस सारे जनें मतलव जिन्ने बी लोग ऐं जिनें जानवर रक्खे दे होंदे ऐं अगर अस इन्नें गै जेह्ड़े दूसरे जानवर होंदे ऐं स्ट्रीट डॉगस होंदे ऐं उंदे बास्ते बी केयर करचै उंदे बास्तै बी किश करचै ते उसलै गा कुश होई सकदा ऐ क्योंकि जेह्ड़े जानवर जेह्ड़े स्ट्रीट डाक्स ऐं उंदे कन्नैं काफी गंदा लोग ब्यबहार करदे ऐं उनेंगी मारदे पिटदे ऐं जेह्ड़ी बिल्कुल कि गल्त गल्ल ऐ साह्नू ऐसी चीज़ बिल्कुल नी करनी चाही दा ऐ क्योंकि अगर तुस दिखगे अपनें आस पास ते जानवर बड़ाी कामन चीज़ ऐ उ'नेंगी मारनां उ'नेंगी ओह् करनां बड़ी गल्त चीज़ ऐ साढ़े कोल जेह्ड़े जानवर ऐं उंदे कोल ते शैड हैन नै पर जेह्ड़े स्ट्रीट डाग्स ऐँ उंदे तुस कोई शैड नी ऐं ते स्हानू उस बारे च बी सोचनां चाही दा छोटे छोटे बना चाही दे जेह्दे च कुत्ते बिल्लियां जेह्ड़े रातीं जादा मौसम खराब ऐ ते कुश बी होई जाए ते उंदे बास्तै बी प्रापर शैड होना चाही दा उंदे घर दी बज़ह् कन्नैं जेह्ड़ा साढ़ा इक प्रापर घऱ देनां चाही दा अपनी साईड दा में दिक्खेआ हा इक बारी इक न्यूज़ च इक भाई जेह्ड़ा डाग्स गी बलैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करा दा हा स्हानू ऐसें कोला इंसापायर होना चाही दा स्हानू बी ब्लैंकट अगर नेंई होई सकदा ते ऐटलीस्ट कुछ खाने बास्तै ते जानवर गी देना चाही दा इ'यां करनें दी बजह् कन्नै इक ते नां अस खाल्ली जानवरें दी हैल्प करा ने आं बट आलसो ऐज़ ए हयूमन अस अपना इक फर्ज पूरा करा ने आँ जिसलै साढ़ा जिसलै रब्ब स्हानू दिक्खा दा ऐ ते स्हानू उस चीज़ दे बारे च बी ख्याल रक्खना चाही दा ऐ कि कोई बी चीज़ छोटी बड़ी नी ऐ अगर तुस ऐसी हैल्प करगे जानवर दी बिच्च तुं'दा प्यैार अगर तुस दसगे ते जानवर दी उंदे बारे च तु'दे बिच्च प्यार ऐ करदे ऐं जानवर अगर तुस दिखगे ते इक इंसान कोला जानवर जादा प्यार करदा ऐ इक दुए गी जेह्ड़े जानवर ऐं ओह् जादा इमोशन्लस होंदे ऐं उंदे कन्नैं तुस प्यार कन्नैं गल्ल करगे ते ओह् बी तुंदे कन्नैं जल्दी अटैच होई जंदे ऐं ते में इक बारी दिक्खेआ हा कि ना नाली त कुत्ता हा ठीक ते दूआ जेह्ड़ा कुत्ता हा ओह् हमेशा कन्नैं रौंह्दा हा जिसलै रुट्टी खंदा हा कोई बी कम्म हा ते ओह् हमेशा मालिक कन्नैं हमेशा पिच्चें पिच्छें रौंह्दा हा ते इतक दिन ऐसा होया ना उस मालिक दी इक दिन डैथ होई गेई मतलव उस मालिक दी ना उनैं इक सडनली क्योंकि जेह्ड़ा मालिक हा काफी जादा ओलड होई गेदा हा हैना ते ओह् जेह्ड़ा डाग हा पूरा दिन ओह्दे कन्नै रौंह्दा हा मतलव जिसलै उस मालिक दी डैथ होई ओह् जेह्ड़ा कुत्ता हा ओह् अपनें मालिक दी जित्थें उसी दफन कीते दा हा उत्थें गै ओह् उत्थें गै खड़ेई रेहा काफी लोग उसा फड़ियै दूर लेई गे पर स्टिल ओह् जेह्ड़ा जानवर हा ओह् बापस आई गेआ स्हानू इयां पता चलदा ऐ कि जेह्ड़े जानवर जेह्ड़े जानवर ऐं उंदे प्रति साढ़ा केह् कर्तव्य ऐ और साह्नू कियां हैल्प करनी ऐं इस चीज़ दी कियां असैं पॉज़िटिव च लैनां ऐं कि नैगेटिव च जानवर दी हाईजीन गी मैंन्टेन करनें बास्तै स्हानू प्रापर पानी शिड़कनां चाही दा उंदे उनेंगी नैहलाना चाही दा उ'नेंगी प्रापर चारा देना चाही दा ऐ उंदी अगर उ'नेंगी कोई बमारी ऐ जा हैल्थ खराब होई जंदी ऐ ते उ'नेंगी केह् मैडिसीन देनीं ऐं साह्नू प्रापर सब कुश करनां चाही दा क्योंकि इसी करनें दे बाद गै साढ़े जेह्ड़े जानवर उनेंगी बी फील हो कि उ'नेंगी असैं रक्खे दा ऐ उ'नेंगी अस प्यार करदे ऐं एह् साढ़ी जिम्मेंबारी ऐ इस चीज़ गी सोचदे होई गै स्हानू कोई ऐक्शन लैना चाही दा स्हानू कोई ऐक्शन लाना चाही दा इसदे बाद अगर तुस दिखगे आस पास काफी जादा स्ट्रीट डॉग्स ऐं जिंदे कन्नै काफी जादा गंदा बिहेवियर होंदा ऐ उस चीज़ गी सोचदे होई उ'नेंगी बी स्हानू प्रोटैक्ट करनां चाही दा ऐनिमल साढ़ी बास्तै काफी जादा इंपार्टैंट ऐं ते ओह्दे बास्तै स्हानू उंदा ख्याल रक्खना एह् साढ़ी जिम्मेंबारी ऐ